जय झूलेलाल असांजे मुख्यमंत्री जा जेके कार्य हूंदा आहिनि ऐं हुननि जा जेके विधायक चुनी करे ईंदा आहिनि उन्हनि जो कार्य इहो ई हूंदो आहे भई पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े जी जन शेवा करिणी सभिनि जा खेत्र ॾिसिणा भई कंहिंमें सफ़ायूं थियनि थियूं नथियूं थियनि सड़का सही आहिनि न आहिनि पाणी सही अचे थो नथो अचे बिजली जी आपूर्ती पूरी मिले थी नथी मिले त हर हिकु विधायक खे पंहिंजे पंहिंजे खेत्र में वञी करे इहो निरिक्षण करिणो पवंदो आहे भई कंहिंखें कंहिंखें असुविधा थिए थी जीअं भई काथे नालियूं साफ़ु न आहिनि जा रोड सड़का सही न आहिनि खॾो थी विया आहिनि त हू पंहिंजे विधायक खे चई करे इहे शयूं कराईंदा भई पाण हुतां जा पब्लिक मिली करे पंहिंजे पंहिंजे विधायकनि खे हिन करे चुनी करे ईंदी आहे भई असांजे कार्य जो साफ़ु सफ़ाई रखणु बढ़िया सड़का रहनि बढ़िया सुविधाऊं मिलनि असांखे सुलभ शौचालय साफ़ु सुथिरा हुजनि रस्ता साफ़ु हुजन पेड़ पौधा सही हुजनि पारक सुठा हुजनि त इहे सुविधाए जॾहिं मिलंदियूं आहिनि त मुख्यमंत्री बि हुतां जा निरिक्षण करणु वेंदा आहिनि की भई कंहिंजे कंहिंजे विधायक जे खेत्र में सुठी सुविधा आहे या न आहे भई विधायक कमु करण बि था या नथा करणु भई पैसो जेको फंड मां अचे थो उहो पूरो उपयोगु थिए थो या नथो थिए त उहो हर विधायक खे ॾिसिणो पईंदो आहे भई केर विधायक हुन फंड जे इस्तेमालु सही करे थो या नथो करे मुख्यमंत्री जो इहो ई कार्य आहे भई हर एक जी असुविधा ॿुधिणो की भई कंहिंखें परेशानी छा आहे त इहे विधायक जेके चुनी करे ईंदा आहिनि त उन खे पंहिंजो कार्य ॾिसिणो पवंदो आहे की भई जनता जी छा परेशानियूं आहिनि त उन्हनि खे पूरो करिणो हूंदो आहे जेके विधायक चुनी करे ईंदा आहिनि लखे माण्हू जेके चुनी करे इन करे वठी ईंदा आहिनि भई की इहे असांजो खेत्र जो कमु ॾाढो सुठो साफ़ु सुथिरो कंदो त उहो जेको मुख्यमंत्री हूंदा आहिनि उहो हुननि खां सॼी सलाह मशवरा कंदा आहिनि भई असांजे खेत्र लाइ इहे खपे असांखे इहे खपे असांजे खेत्र में ई असुविधा आहे जा पुलिस पंहिंजो कार्य सही नथी करे हिते शराबा थी विकामनि जा कुझु थो विकामे त उहे ग़ैर क़ानूनी कमु जेके आहिनि हुननि ते बि नियंत्रण रखिणो आहे ग़लति कम जेके थियनि था उन्हनि ते बि नियंत्रण रखिणो आहे त इन करे विधायकनि जो कमु आहे भई पंहिंजे पंहिंजे खेत्र खे माण्हुनि खे ख़ुशि रखिणो सही रखिणो इन करे एमरजंसी जीअं सुविधा आहिनि कोई माण्हू बेहोश थो थी वञे कुझु थो थी वञे हुन जे लाइ इ इमरजंसी एबुलेंस जी सुविधाऊं था रखनि जा हॉस्पीटल्स साफ़ु सुथिरा हुजनि व्यवस्था बढ़िया हुजे भई जेको इमरजंसी परेशान ॾाढी हालति में ख़राब थो थी वञे उने लाइ एबुलेंस जी सुविधा हुजे जा कोई माण्हू अहिड़ो जंहिंजी कंहिंजी डेथ थी थी वञे त उन जे लाइ शमशान मां अहिड़ी एम्बुलेंस जी सुविधा हुजे जेकी हुन जी फ्री में उन खे शमशान वठी वञे वेचारो ग़रीब माण्हू आहे उन जी नथो करे सघे ख़र्च या कुझु ऐं ग़रीब माण्हू लाइ सुविधा इहे बि हुजिणी खपनि जेके भई स प्राइवेट हॉस्पीटल में हिकदमि वधीक तेज था बीमार थी वञनि या की कोई अहिड़ी शइ उन्हनि जी ख़राब थी थी वञे त उहो सरकारियुनि में अहिड़ी सुविधाऊं हॉस्पीटल में हुजिणी खपनि जीअं उन्हनि जो इलाजु मुफ़्त थी सघे वेचारा परेशानी में ईअं न की मृत्यु थी वञे या कुझु थी वञे त उहो सुविधायूं अचानक फटाफट हुजिणियूं खपनि की भई इहे कमु जल्दी थिए थो त उतां जी पब्लिक इन करे ख़ुशि थींदी इसलिए असांजा विधायक चुनी करे ईंदा आहिनि ऐं हुननि जे मथां ई मुख्यमंत्री तइ थींदो आहे की भई केरु आहे जय झूलेलाल